हमरा सभकेँ मिथिलामे तिलकोरके पात होइ छै ओकरा अपनेके तरुआ कहल जाइत छै तिलकोरक तरुआ ई बड्ड फेमस छै स्वास्थ लेल सेहो लाभकारी छै ई अपनेके बी पी वगैरहके जिनका छनि हुनका कऽ खेबासँ काफी एहिमे लाभ छै आओर ई अपनेके सिंगल सिंगल पत्ताके बेसन आओर चावलके आटाके मिक्स कए कऽ ई बनायल जाइत अइ आओर ई काफी कुरकुर आओर फेमस चीज छै मिथिलाके जे ई तिलकोरके पात छै ई बुझियौ एकरापर सैकड़ो हजारो गीत छै एकरा बिना अपन कुटुम्बके बुझियो जे भोजने अधूरा छै अपना एतऽ जे कुटुम्ब एता तऽ एकरे प्राथमिकता छै एकरे गीत छै एकरे खेलासँ लाभो छै आओर खाइयोमे नीक लागै छै

आओर माछके विभिन्न तरहके बनेबाक सहो अथी छै ऐं कला छै तऽ माछो अपने एतऽ जे छै से काफी भेटै छै अपना एतऽ एकटा माछ होइछै कबै बुझियो जे ओ कबै सभठन नहि भेटै छै ई एहि सभ एरियाके कोसीये के एरियाके ई माछ छै आओर काफी मने काफी स्वाद मने ओहि स्वादके वर्णन नहि कयल जाय कनिये बनेबामे ओकरा कठिन छै ओकरामे बनायब जे कच्चा जे जिबैत माछ रहैत छै ओ जल्दी मरै नहि छै माछ बड़ कड़ा होइए ओकरा बनबैमे काफी मेहनत लागै छै ओतबे धरि छै कनि दिक्कत ओकर बाद तरबा लेल तऽ छेबे करै जे तकर बाद कटलाक बाद ओकर तरू आओर ओकरा सौंसे सौंसे सेहो बनाबू पूरा नहि काटियो खण्ड नइ करियो ओकरा सौंसे सौंसे बनाबू आओर बनेलाक बाद जे ओकर देखबामे आबै छै ओकर जबाब नहि छै ओ जिनका आगूमे देबनि हुनका मनोरथ पूरा भऽ जेतैनि आओर जेना अपनेके काफी समुद्री माछसभ छै नामी तेनाही ई माछ नामी यऽ रेहू तऽ लगभग सभठन भेटै छै लेकिन कबैयक कोनो चर्चा नहि छै जे ई जङ्गली माछ भेल आओर जङ्गलियो माछमे ई स्वादिष्ट माछ अइ तऽ मिथिलाक ई काफी मने सुन्दर आओर स्वादिष्ट भोजन छै आओर बनबैयोमे हमरा खूब मोन लागैए जे एकरा खूब बढ़ियासँ एकरा तरू आओर एकरा दू तीन तरहसँ बनबै छी एकटा तऽ अपनेके सरसो दए कऽ एकरा तरलाक बाद सरसोके प्रयोजन होइत छै कलापीला सरसो मिलाकऽ एकरा बनाबू अन्यथा पोस्तादाना के दियौ ओहि मे अपनेके सरसो नहि पड़ै छै पोस्तादानाके सरसोये जकाँ पीसकऽ ओकरा अपनेके झोरमे पोस्तादानाके झोड़ दए कऽ बनाबू इएह छै